राजस्थान में ग्रामीण प्रमुख समाचार स्रोत हमारे यहाँ न्यूज़ अखबार हैं जिसे लोग पढ़ते हैं सुबह उठते ही अखबार ही पढ़ते हैं उसमें सारी जानकारी मिल जाती है सभी राज्यों के बारे में देशों के बारे में उनको जो भी जानकारी लेनी है और सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी इंफ़ोर्मेशन मिल जाती है सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह के पेजिज़ होते हैं जिनमें वो वर्ल्ड की न्यूज़ बता देंगे आपको कहाँ पे कौन सी घटना हुई है आपको लाइव बता देंगे लाइव की लाइव फोटोज़ बता देंगे वहाँ पे क्या घटना घटित हुई कब घटित हुई वो सारी जानकारी सोशल मीडिया पे अवेलेबल है हमारे दैनिक भास्कर मतलब प्रमुख अखबार है जो मतलब पूरे देश में प्रचलित है पूरे देशवासी दैनिक भास्कर ही पढ़ते हैं और दैनिक भास्कर में जो मेन मेन हेडिंग्स होती हैं वो मतलब अच्छे से लिखी हुई हैं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी दैनिक भास्कर पढ़ने में हिंदुस्तान टाइम्स है मतलब वो मतलब इंग्लिश का न्यूज़पेपर है जिसमें इंग्लिश इंग्लिश में आपको न्यूज़ आ जाएगी अगर आपको हिंदी पढ़नी नहीं आती तो आप इंग्लिश इंग्लिश आती है तो आपको इंग्लिश में भी न्यूज़ आप अच्छे से पढ पाओगे उसके अंदर मतलब फ़ोटोग्राफ़्स भी अच्छे से दे रखे हैं एक एक डीटेल्स में वो फ़ोटोग्राफ़्स दे रखे हैं आप चाहो तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ सकते हो अच्छा न्यूज़पेपर है और आपको अच्छी इंफ़ोर्मेशन मिलेगी